जी हाँ मेरे आस पास के क्षेत्र में एक मोती गार्डन नामक उद्यान है मैं वहाँ अपने छुट्टियों के दिनों में और बच्चों के साथ फ़ैमिली के साथ वहाँ पर जाता हूँ और अपनी जो छुट्टी है परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और या यूं कहें की क्यों करते हैं तो कार्यालयों के काम करने के बाद बहुत थकान महसूस हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक कुछ ना कुछ समय अपने परिवार के साथ एक अच्छे राष्ट्रीय उद्यान में जा कर खूब इन्जॉय करें और बच्चों को भी नए नए प्रकार के पेड़ पौधे या किसी प्रकार के जो उपकर है उनको भी दिखाया जाए